मूंखे अलॻि अलॻि तरह जा पंछियूं वणंदा आहिनि जीअं हाणे थधियूं थींदियूं आहिनि त ॿिए पासे खां बर्ड्स असांजे हिते ईंदियूं आहिनि त उहे सभु मूंखे वणंदा आहिनि ऐं मूंखे कोयल जी मिठी आवाज़ु झिरकियुनि जी चूं चूं चूं बि जामु वणंदी आहे